हांव जल्मा येते बारा म्हागे आवय बापायन शिकयलो थोडे शिकयलो धावे मेरेन शिकला हांव आनी मागीर म्हजो बारीकसो जॉब मेळ्ळो मागीर मागीर हांव लग्न जावपाक मामालें चेडूं सोदलें मामालें चेडूं हाडून लगीन जालो भुरगें जाल म्हागेलें मागीर दोग तीग जाण भुरगीं जाल म्हणटरी बर दिसलें मागीर मागीर तें शिकपा गेलें शिकून बर जालें आनी मागीर ती आमी अशीं वांगडा बी भोंवपा टुरा बी वयताय केन्नाय हय मुर्डेश्वर शिरडी वचप मुरडेश्वर वयता केन्ना तरी वर्सा एक फावटी केन्ना अशें वयताच आमी भोंवपाक